शाळांनी असल्यो खूब किदें कार्यां जायत आसतात आनी हांवें हातून भितर वांटेकार जाल्ल्याची म्हाका याद जाता अश्यो कितल्योश्योच कार्यावळी देखीक घेवया की आमची पारंपारीक नाच रांगोळी मागीर पारंपारीक खेळ चित्रकला मखर मागीर क्रीब गोटो करप मागीर आकाशदिवे करप नखेत्रां करप असले तरेचे साबार कार्यावळी आमच्या शाळेंत जायत आसताल्यो तातूंन आमी सक्रीयपणान वांटो घेताले तेच तरेन वेशभुशा कार्यावळी सर्ती जाताल्यो तातूं भितर आमी वांटेकार जाताले तेच तरेन सैमीक भोवण्यो आयोजीत करताले वनभोजनां आयोजीत करताले तातून आमी वताले खेळामळाचेर पारंपारीक खेळ जाताले लगोऱ्यो खेयटाले गिली डंडा खेयटाले मागीर मिलांनी खेयटाले अशे तरेच्यो जायत्यो जायत्यो अश्यो कार्यावळी कार्यां आमी करताले तातूनसून आमच्या सैमा कडेन आमच्या समाजा कडेन आमच्या जिविता कडेन आमकां लागींसून पळोपाची नजर आमकां मेळटाली आनीक अश्यो सर्ती आशिल्ल्या कारणान आमकां इनामां मेळटालीं म्हाका एकंदरीत असल्या साबार सर्तींनी इनामां मेळिल्लीं जातूंतसून म्हजें आत्मविश्वास वाडिल्लो म्हजी कौशल्यांचो वि विकास जाल्लो आनी हाका लागून हांव जिवितान खूब किदें करूंक शकलो हें सगल्याचें शेय श्रेय हांव शाळांनी जावपी ह्या वेगवेगळ्या सर्तीं खातीर सर्तीं खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या आयोजनांत सक्रीयपणान वांटो घेतिल्लो हाका लागून म्हाका हें सगळें करूंक मेळ्ळें आनी हाका लागून हांव इतल्या मुखार पावलों अशें हांव म्हणूं शकता